جی جی میں غاف محمد بات کر رہا ہوں جی بتائیے جی جی جی جی جی میں لوہے کا کام کرتا ہوں گٹ اچھا اچھا جی کیا بنوانا ہے آپ کو گھر کام بن رہا ہے آپ کا قرآن باغ کام کرے گے اچھا اچھا اچھا اچھا جی جی گیٹ بن جائے گا آپ یہ بتائیے وہیں بنانا ہے یا یہاں بنانا ہے کارخانے میں بھی ہم کہیں بھی بنا دیں گے آپ کے گھر بھی آن کے بنا سکتے ہیں اور کیا کھانے میں چاہیں تو آپ خانے بنوانے ہیں نہیں آپ بتائیں گے نا آپ کسٹمر اچھا یہ بتائیے کیا سائز رکھنا ہے کو ڈیزائن دس فیٹ اچھا اچھا اچھا اچھا اور ڈیزائن کیا رکھنا ہے یہ بتا دیجے

فنسی گ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھ کس میں بنوانا ہے چیج میں بنوانا ہے یا صدی میں بنوانا ہے لوہے کا بنوانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کی پاتس سمجھ گیا ہوں اچھا اور اچھا شیٹر وتھ اچھا اچھا اچھا گیریج میں شیٹر اچھا اچھا اچھا اچھا تو کتنے کتنا بڑا شیٹر مطلب چاہیے آپ کو کتنے مطلب سائز اس کا بتائیے کتنا کتنا ہے کتنا اچھا جی جی ٹھیک ہے اچھا اچھا جی جی بنجگہ آپ جو ہے آ جائیں یا آئیں جی ہ جی جی جی ہے ہے آپ آن کے دیکھھییں گے ہمارا ایڈریس پر آ جائیےپ اچھا ٹھیک ہے آ جانا آپ وائٹس ایپ کر دوں گ میں ٹھیک ہے جی یہ بن جائے گا آپ کو بتائیے کب تک ضرور سے یہ کمپم ٹائم لگے گا جی ایک مہینہ ایک مہیینہ بن جانا ٹھیک ہے دونوں چیز ہے جی جی کخانے میں بنے گا ٹھیک ہے دو مہینےہ میں آپ آ جائیں آن کے آپ با جی جب بھیل جائیں میں آپ ک خانے میں ہی رہتا ہوں ٹھیک ہے میں واٹسپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک